आं कोण उलयता हा सांगात हय हय हय बरोबर हय

कितले माड आसा तुमगेले शंबर माड आसा म्हळ्ळ्यार आमी किदें आसा आमगे एक टीम आसा तीग जाणांची सो आमी तीग जाण येतात म्हणटा तें कशें आसा ती आमी माडांची हें पळयन हें करतात लांबी पळयन थरयतात लांब जर माड आसत जाल्यार आमी दिसा कोंतान घेतात आनी जर नाजाल्या आमी माडाक शंबर रुपया अशें आमी रेट आमगे व्हड माड आसत जाल्यार म्हळ्ळ्या ये आ बांदावळीचे माड बीन आसा पळय ते ल्हान ल्हान उरता न्ही तेन्ना आमी दिसा कोंत घेतात

आ आनी ते आतां ते मेळना म्हणच आमचो रेट चड आसा न्ही आयज आ तुमी आपयला बरोबर आसा फाल्यां आमकां आनी कोण आपयता भियें आमकां ऑडर फुल्ल आसात फक्त एडजस करून येवपाचें आतां आमी चड माड कोणागेर आसात त्या प्रमाणे आमी यें यें करतात तशें म्हण म्हळ्ळें तुमकां पयले विचारल्लें तुमचे माड कितले आसात म्हूण हय येवपा येवपाक जाय जाल्यार पळयात कशें हें तें मात म्हारग दिसता जाल्या तुमी दुसऱ्या कॉण्टॅक करपा हरकत ना तशें काय यें कांय ना कळें न्ही आं

आयतारा जावपा ना किद्याक आयतारा या व्हो वीक फुल्ल आमचो पॅक आसा

आनी वच कॉण्टॅक नंबर न्ही तुमचो आ आ आनी मात्श्या लॉकेशन धाडटात काय लॉके लोकेशन धाडल्या मात्शें बरें जातलें किद्या येवपाक सोदपाक आ हय या मात्शें बरें बरें बरें